نیوز میڈیا دیہی علاقوں کے بارے میں بہت سارے مسائل کو دکھاتا ہے جس سے حکومت میں بیداری ہوتی ہے اور آجکل تو زمانہ سوشل میڈیا کا ہے اس سوشل میڈیا کے ذریعہ سے ہم لوگوں تک دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی پہنچ جاتی ہے وہ بھی بہت ہی کم وقت میں لیکن جب بات نیوز میڈیا کی کی جاتی ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں جنہیں نیوز میڈیا اپنے چینلوں نہیں دیکھاتا ہے اور اس کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے